मुंहिंजी पंज मनपसंदीदा कहावतूं आहिनि मारण वारे खां रखणु वारो वॾो आहे ग़रीब जी आ परमात्मा जी नराज़गी जहिड़ो असरु रखे थी आहे त ईद न त रोजो सम्झदारी खां कमु न वठणो अखि कारा कया तईं कॾहिं रंग में त कॾहिं जंगि में सच त बीठो नच ऐं मुंहिंजे मनपसंदीदा मुहावरा आहिनि जंहिंजो हिते खप तंहिंजो हुते बि खप ॾिठो सभु वीसार उॾीनि खे यादि कर कॾहिं कॾहिं अखियूं बि दोखो खाई वञनि थियूं जहिड़ो उथु तेॾो लोड दाने दाने ते खाइण वारे जो नालो